नमस्ते मैम अरे मुझे मोबाइल खरीदना है मुसे मोबाई मुझे मोबाइल बड़ी वाली खरीदना है सैमसंग की फाइब जी अरे कितने रेंज तक का मिल जाएगी

नहीं मुझे सैमसंग कि चाहिए फाइब जी आई फोन नहीं चाहिए हाँ तो थोड़ा रेंज सही लगा के बताइए ठीक है ठीक ठीक है कहाँ पड़ेगा आपका दुकान ठीक है किस साइड में पड़ेगा अच्छा ठीक है मैम आएंगे हम लेकिन नहीं मोबाइल लेना है और ईयर फोन लेना था हाँ सही रेंज लगा के देना ठीक है आचारी के सगरा के पास दाहिने साइड पर ठीक है मैम आएंगे और क्या क्या रखती हैं मैंम और क्या क्या रखती हैं दुकान पे

ठीक है हम आएंगे कब तक लेक दुकान खुली रहेगी कब तक ले दुकान खुली रहेगी मैम चार बजे तक कितना ठीक है मैम आएंगे ओके नमस्ते ठीक है ठीक है ठीक है आएंगे आज साम तक आएंगे नमस्ते मैम